हमको एक आदमी बोला कि मतलब जो तुम एक मूर्ति बना सकते हो तो हम बोले कि ट्राई करेंगे तो क्यों नहीं होगा इसलिए हम चाहे की ये मूर्ति बनाएं और हम ये मूर्ति जो है बहुत ही मेहनत से बनाए और ये मूर्ति जो है सो फाइनली बहुत ही टाइम लगा लेकिन बन गया और बनने के बाद हम उनको बताए कि देखो मूर्ति बन गया और बनने के बाद उनको मतलब शर्त लगा था कि जो हम बोलेंगे कि बन जाएगा तो आपको कुछ देना पड़ेगा तो शर्त लगाने के बाद वो जो बन गया मूर्ति तो हमको उसपे मिला और वो जो दिए उससे हम बहुत ही खुश हुए और उसका जो मन जो है सो बहुत ही प्रसन्न हुआ कि नहीं ये जो है सो करके दिखा दिया और हम जो बनाए थे वो बहुत ही अच्छा लग रहा था और हमको भी नहीं उतना विश्वास था कि हम ये कर पाएंगे लेकिन करने से सब कुछ होता है इसलिए हम बहुत ही मेहनत और लगन से किए थे और वो जो है जो पूरा कंप्लीट करके हम दिए और सब जो देखा तो आश्चर्य में पड़ गए कि ये लड़का कैसे मूर्ति बना दिया और वहाँ के जो भी लोग देखे तो बोले कि वाह ये कैसा मूर्ति बन गया